हैलो अंजी एह् अपने कोह्ली प्रधान होर बोल्ला दे में जी इद्धर दा बोल्ला ना स्टाकै चक्क दा ते ना एह् साढ़े जेह्ड़े डरैबर ते कंडक्टर न ओह् बदतमीजी करदे न ते एह् जेह्ड़ा नड्ड आह्ला रूट ऐ ते एह्दे ई में कल्ल दफ्तर आस्तै जा दा हा इनें किराया मेरे कोला बद्ध कट्टेआ ते बदतमीजी कीती मेरे कन्नै उप्परा ओवरलोडिंग करदे न तेज़ चलांदे न ते पीयै गड्डी चलांदे न ते जेकर डिग्गी जाह्गे मारी जाह्गे ते एह्दा कु'न' जिम्मेवार होग अस इंदी शकैत कराने आं गड्डी दा नंबर ऐ जेके इक्की जे सैंत्ती सतासी ते डरैबर दा नाम ऐ शिंदा ते कंडक्टर दा नाम ऐ गोलू ते इंदा कोई लाज़ करो ते इंदा किश करो ते अस गरीब आं एह् ठीक ऐ भी अगर तुस मिगी रिटन च बी आक्खगे ना ते में रिटन च बी देगा ठीक ऐ भी आई जाह्गा ठीक ऐ भी गड्डियै दा नंबर लखाई ओड़ेआ भी